हमारे यहाँ चौबीस घंटे में बारह घंटे बिजली रहती है बाक़ी पूरे वक़्त गोल रहती है बिजली से तो इतने परेशान हैं कि रात दिन लाइट गोल रहती है हमको अंधेले में रहना पड़ता है सारी सारी रात सोते नहीं हैं लाइट गोल रहेती है थोड़ा सा मौसम बिगड़ा और लाइट गोल करा बिजली गोल करता है थोड़ा सा बादल चमका या थोड़ा सा बरसात का मौसम आया और उसने बिजली गोल करा बिजली से इतने परेशान हैं कि हम सारी रात रात रातभर सोते नहीं हैं इतनी बिजली गोल होती है परेशान हो गए हैं लाइट से हम हर टाइम लाइट गोल करता है यह बिजली देता ही नहीं है घंटाभर एक आध घंटा दिया फिर पाँच मिनट दिया फिर गोल करा फिर पाँच मिनट देता है फिर गोल कर देता है लाइट इतनी परेषान करी है कि रातभर गर्मी के मौसम में सो नहीं पाते बहुत परेशानी में रहते हैं व व बिजली के लिए से हम इतना परेशान रहते हैं कि रात रातभर नहीं सोते परेशान करके रखा है लाइट वाले ने हमको हर वक़्त बिजली गोल करता है थोड़ा सा बादल गरजता है तो गोल थोड़ा सा पानी बरसा तो गोल थोड़ा सा मौसम बना तो गोल हर वक़्त